हमरा जे भारतके लोकिक देखयमे नीक लगै छथि ओसभ आइ काल्हिमे तऽ मनोरञ्जन मतलब मनोरञ्जन उद्योगके विकास कोनो भेल अछि जे हमरासभके गाममे आब कतय आब कतय मतलब बहुते अथि निकलि गेल जे मने जिसमे मनोन मनोरञ्जन हमरासभके होइए जैसे क्रिकेट देखैमे हमरासभके कतेक नीक लगैए क्रिकेटमे मतलब सभ क्रिकेट खेलै छै कतेक रन भेलै कतेक नहि अथि भेलै ओसभ देखबाक लेल कतेक नीक लागैत रहै छै आओर जैसे आइ काल्हिमे तऽ सभ इंस्टाग्राम निकलि गेलै हन फेसबुक निकलि गेलै हन आओर जे भी स्नैपचैट सभ ईसभ निकलि गेलै हेँ एहिसभक सभलड़की देखैत रहै छी हमरासभके गाममे जे सभ अपन दिल बनाबैत रहै छै ओहिमे कतहुके अगर घूमै तूमै लेल जाइ छै तऽ ओहोपर रील बनाबै छै मतलब शूट करै छै ओहिपर इंस्टाग्रामपर डालै छै ओसभ वीडियोसभ देखैमे कतेक नीक लागैत रहै छै मतलब डांस करैत रहै छै कोइ नाटक करैत रहै छै तऽ मतलब बहुत तरह तरहके वीडियोसभ रहै छै मतलब कोइ लिप्सिंक करैत रहै छै बहुत तरहके एकदम रहै छै देखैमे नीक लगैत रहै छै क्रिकेटोसभ कतेक चीज नीक लगैत रहै छै देखैमे अगर कभी कभी हमरासभके गाममे अगर कोइ नाटक खेला कोइ नाटक कराबै लेल आबै छै तऽ ओहोसँ हमरासभके कतेक भीड़ हो जाइ छै गाममे मोहल्लामे ओसभ देखैके कतेक इच्छुक रहै छै कतेक नीक लगैत रहै छै कोइ सपेरा अबै छै देखैले मतलब कोइ नाटक होइत रहै छै तऽ कतेक भीड़ हो जाइ छै सभ एकदम देखैके लिए तरमतर होइत रहै छै बहुते नीक लगैत रहै छै सभ ग्रामवासी जतेक भी हमरासभके ग्रामवासी रहै छै सभ एकदम मस्तसँ देखै छनि आओर नीको लगैत रहै छै बहुते नीक लगैत रहै छै अगर पूजासभमे कोनो नाटक केलथि जाइ छै तऽ ओहो हमरासभके बहुते अच्छा लगै छै देखैमे बहुते नीक लगैए हमरासभके देखैमे